हँ भऽ जाएत एक क्विन्टल ली दू क्विन्टल ली जै तीन क्विन्टल लेबै सेहो हम दऽ सकै छी सेहो दऽ सकै छी आबू हँ हँ हेतै देखिऔ पानि तरनि पड़ल तहन तऽ घाटो कनिटा लागल नहि तऽ तखन मानि लिअ घाटा लागल दोसर सीजनमे उपज कऽ लेलहुँ सीजन सीजनके रहै छै हँ तऽ ठीक छै आबू हँ दूओ क्विन्टल लऽ सकै छी एक क्विन्टल किएक दूओ क्विन्टल लऽ सकै छी सड़ैत किएक हेतै कि करबै ताहि लऽ जे नहि बिक्री भेल तऽ सड़ल सड़ल तऽ मानि लिअ दोसर चीजमे माइनस प्लस केलहुँ एखन मानि लिअ सस्ते अइ एखन तऽ बेसी महगा नहि अइ क्विन्टल हिसाब लगेबै तऽ कमे अहाँके अहाँ अएबे तखनिए ने हँ सस्ता करबै देखिऔ घाटा नफा तऽ होइ छै जे मानि लिअ जे कि करबै सीजन सीजन पकड़ा गेल तऽ घाटो लागल नहि तऽ नफो भेल पानि तानि पड़ल तखन मानि लिअ अहाँके ई भेल जे कनिटा अथी भऽ गेल ओना कि देखिऔ खाद दिअ पड़ै छै पानि दिअ पड़ै छै अलगसँ सब मिलाके जोड़बै तऽ घाटा होइ छै तहन किछु नफो होइ छै एहन नहि छै घटेटा लागै छै कोबी उपजाबै छिए बैगन उपजाबै छिए परवल उपजाबै छिए टमाटर उपजेलौँ अब जेना जेना गाँव सबमे नहि दै छिए खाद हँ पोटाश वगैरह वगैरह ई हे ओ जे बेसी गोबरवला खाद देलौँ माल जाल रखने छिए गोबरो देलौँ ओहिमे सुखाके गोबर जे कीड़ा नहि लागै ओहिमे केमिकल मिला देलौँ कनिटा कि कीड़ा नहि लागै पौष्टिक होइ छै आइ अहाँ आबू सस्ते भऽ जाएत अहाँके आओर की चारि क्विन्टल पड़ल छै कम करब मानि लिअ अहाँके दू हजार रुपैए क्विन्टल दऽ देब आओर किछु हँ कोबी तऽ सुन्दर अइ ताहि दुआरे एखन बहुत मेहनति केलहुँ हँ हम एतबा मेहनति केलहुँ जे सब आदमीके वशके बात नहि अइ मेहनति केनाइ ततबा मेहनत केलहुँ हँ आठ दिनपर ओकरा दै छिए पानि दै छिए खाद दै छिए कोड़नी होइ छै कोदारिसँ नहि जन भेटल तऽ अपनोसँ केलहुँ जनोसँ केलहुँ हँ हँ नफा नहि हेतै समयपर नफो भेल समयपर घटो लागल किछु नफा भऽ गेल ओना पानि पटबै पड़ै छै बोरिङ्गसँ ताहिमे कनिटा हँ हँ से तऽ होइए से होइए खाद दऽ छिए गोबरेटाके नहि दै छिए किनुओ खाद दै छै एहन बात नहि छै देखिऔ चालिस टके किलो दै छै खाद सेहो खाद दै छिए ठीक छै आउ हँ हँ अहाँके आरामसँ दऽ सकै छी एहन नहि छै नहि दऽ सकै छी दुइ क्विन्टल ली चारि क्विन्टल ली हमरा जिम्मामे छै ढेरी ठीक छै राखू